जीअं त हाणे दौड़ जी ॻाल्हि आहे त हाणे कॉमन थि वियो आहे हर स्कूल जे अंदरि हिकिड़ो पीरियड थी वियो आहे रांधि खेॾाईंदा आहिनि उन में दौड़ कराईंदा आहिनि ॿार खे ऐं अॻे ॿार खिलोना खणी वेही रहंदो हुओ अगरि फ्री बि आहे त हाणे ॾुक दौड़ इहे उहो रांधि रूंधि ऐं अगरि कनि था हेॾे होॾे हलचल कंदा त स्वास्थ्य जे लाइ बि हुननि खे सही आहे इन में कोई उहो काने